औ आं माने न'खरनि थाखाय जेनेबा दं दा माखासे सावस्रिना जाफुंमा बुस्तुफोरखौ आं मोजां मोनो जेनोबा एग्जामपोल नारजि बर'नि एकदम मेइन गुबै नारजि ओंख्रि बेखौ जों जानो गोथाव मोनो बेखौ माबोरै संनांगौ जेनेबा नारजि गोरानखौ बोरै संनांगौ बेखौ जेनेबा जेनेबा खारै होनानै नारजिखौ संनानै बेजों लोगोसे मा मा होनांगौ होनाङा बेफोरखौ मेनेज खालामनानै जेनेबा सङो जायो बे मोनसे बर'नि मेइन गुबै ओंख्रि आरो नेकस्ट मोनसे ओंख्रि दं अनला अनला ओंख्रिया जाहैबाय जेनोबा बेखौ जों खारै होनांगौ ओमफ्राय संनायनि जों बेखौ गोथाव जानायनि थाखाय जेनेबा खारै होनानै अनलाजों माइरंखौ जों देनानै अनला बानायनानै अन बानायनानै खारै होनानै संनानै एम्फौ लाथा होयो किसुमान दाउ बेदर होयो किसुमान नाथुर गोथां बा नाथुर गोरान बहुत बुस्तु होनानै जेनेबा जों जायो जेनेबा जों बर'नि नेचारेल माने मा जेनेबा जेनेबा बर'आव बोरै जायो बेखौ लानानै जों जायो बेबायदि मोनसे बेबो मोनसे संनाय जाहैबाय ओंख्रि मोनसे जाहैबाय जेनेबा एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौ जों अनलाजों जायो मोजां मोनो गोरान फ्राय एवनानैबो जानो मोजां मोनो ऐबुलि आरो अनलाजों साबसिन मोजां मोनो बे आरो मोनसे जालायबाय सबाइ सबाइयाबो जोंनि बर'नि मेइन गुबै ओंख्रि सबाइखौ जों खारै होनानै सङो बेजों बहुद बुस्ति साजियो सबाइजों जेनेबा ना गोरान दाउ बेदर दाउ बेदरजों साबसिन जायो दाउ बेदरजों जेनेबा सङोबा जों मिलौनाय मोनो गोदो गोदायनि फरमफरा मोननाय बर' समाजनि जेनेबा संनाय सबाइजों दाउ होनोबा जेनेबा एसेबाबो मोदोमाव देहायाव नांनाय फैयो आरोखि गोथाव मोनो ना सबाइजों दाउ मोजां बेबायदि मोनसे जालायबाय एग्जामपोल आव मैथा ओंख्रि फैलायबाय मैथाजों खांख्राय मोजां मोनो बर'नि एकदमबारे मजबुद खाना बर'नि ओंख्रि मैथाजों ना मैथाजों खांख्राय मैथाजों नाथुर बे मोनसे जालायबाय बिनि गेजेराव बर'नि मेइन ओंख्रि फैलायगोन साम' साम'जों सबाइ जेनोबा साम'जों सबाइबाबो जों गोदो गोदायनिनो खारै थालेरजों बानायनाय खारै खारै होनानै साम'खौ बिराद मोजां मनायाव बा मा होनो बेखौ खादायाव लानानै साम'खौ एकदम ओरै हुख'नानै बालाजों बा माबा मोनसे आखायजों हुनानै निमबु लिबु सेबनानै हुनानै गोजों खालामनानै साम'नि बाख'लिनि माने बिनि सामब्रानि मैलाखौ खारहोनानै संनानै जायो जों बिराद गोथाव मोनो साम'खौ जों जेनेबा सबाइजों जायो आरो एवनानैबो जायो जेनेबा बेफोरबायदि बे मोनसे जालायबाय बर'नि खायद' बेखौबो संनो मोजां मोनो बिनि गेजेराव हाबि जाबि लाब्रा बर'नि ओंख्रि जेनेबा जोगोनार आलु सयाबिन मटर बिदिनो लाब्रा ओंख्रि आरो

बेबो मोनसे ओंख्रि बर'नि खायदा आरो ओंख्रियाथ' बहुद दङ जेनेबा जों बहुद किसुनि संनानै जानो हायो जेनेबा अमा बेदर अमा बेदरखौ जों गोदो गोदोनिफ्रायनो बर' बुरायनिफ्रायनो आबै आबौ दिननिफ्रायनो जों अमा बसथुखौ जों युस खालामो बाहायो अमाखौ जों गोरानै एवनानै जायो नोरसिं बिलाइ होनानै जायो फाजा जायो आरो अमाखौ जों जेनेबा बिथै बिला होनानैबो जायो प्लास आरो नारजिजोंबो जायो अमाखौ अनलाजोंबो जायो खुमब्राजोंबो जायो सब बुस्तुजोंनो जों मिलायनानै जों जानो हायो थारमाने जेनेबा संनायनि सायाव आरोना जाय संनायनियाव खुब मथे माने संनाय संफेरै मानसिया जेनेबा इन्टारेस्ट दं जे आं ओरैबायदि संनानै जाहोगोन बेबायदियाव जों बाहायनो हायो आरोखि जेनेबा बे मोनसे अमा नङा होमबा जेनेबा बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जाबोनाय जेनेबा मा होनो बेखौ मैसो बेदर मैसो बेदरखौथ' जों एकदम नोरसिं बिलाइजों होनानै जों जायो जेनेबा नोरसिं बिलाइ होनानै गोरान जायो ग्रेबि टाइप जायो बेबो मोनसे बर'नि खायद' मैसो बिगुरखौ जों जायो उदैनि बेमार हामथों मागोन बायदिसिना हिसाबाव जों संनानै जायो बर'नि खायद' हिसाबै जों जायो बेफोरबायदि जेनेबा एम्बु बेदर एम्बु बेदरखौबोथ' जों होत बरियाखे संनानै जायो भाजा जागोन मैथाजों जागोन ग्रेबि जागोन बेफोरबायदिनो आरो जेनेबा जानायनि बेलायाव जेनेबा संनाय खावनाय न'खरनि थाखायनि बेलायाव सब बुस्तुखौनो जों माने मोजां रोखोमै बाहायनानै युस खालामनानै जायो आरो जेनेबा संनाय खावनायनि सायावसो सोनारो नालाय बेफोरबायदि आरोखि जेनेबा जोंथ' जेनेबा नांगौनि बारा बुस्तु बेलेगखौथ' जों जाया जेनेबा मैगं सबजि दालि जेनेबा सबाइ खख्लिं ना बेदर सब बुस्तुखौनो माने जों युस खालामनानै जायो आरो जेनेबा बेनो आरो जोंनि जानाय लोंनाय संनाय खावनाय माबाफ्रा